हम आधा घण्टा करीब हेलबामे हेलैमे लगबै छी हम तैराकीके लेल प्रशिक्षणलए रोज आधा एक घण्टा यूज प्रयोग करै छी अपन दैनिक दिनचर्यासँ समय निकालिकऽ